हां जी आं साढ़ै इत्थै स्टेडियम बी हैन ते ग्राउंडा बी हैन शैल बड्डियां बड्डियां जित्थै अलग्ग अलग्ग तरह दे खेल होंदे न इद्धर जियां कि मैच होई गेआ मैच होई गेआ फुटबाल बगैरा होई गेआ खो खो बगैरा होई गेआ वालीबाल होई गे बड़े तरहां दे मैच होंदे इद्धर बाह्र दे बी नेशनल इवेंट बी होंदे इद्धर बाह्र बाह्र दे लोक बी औंदे न खेढने गी इद्धर अलग अलग कालेज च जि'यां अलग अलग कालज च बच्चे होंदे जे ओह् कालज दा खेढियै ते अग्गें बी जंदे न स्टेडियम च खेढने तां ओह् बी खेढदे इद्धर ग्राउंडां न ग्राउंड च बी शैल बच्चे शैल बड्डियां बड्डियां ग्राउंडां शैल बच्चे खेढदे ते उ'नेंंगी मजा बी औंदा खेढियै कि ऐसे मैच खेढने होर बड़े बड़े इवेंट्स च जेह्ड़े न ओह् मेरे म्हल्ले आह्ले लोक मुड़े छुड़े जेह्ड़े होंदे ओह् बी पार्टिस्पेट करदे उद्धर इवेंट्स च ओह् बी खेलदे क्रिक्रेट बगैरा वालीबाल बगैरा खेढदे ओह् बी शैल खेढी लैंदे न ते उद्धर लोक बी बड़े दिक्खने गी औंदे साढ़े उद्धर दे किन्ने सारे लोक आंदे एड्डा बड्डा स्टेडियम होंदा ते सारे लोक उद्धर दिखदे ते शैल मजे लैंदे जे साढ़े इद्धर एह् किश ऐ स्टोडियम बगैरा ते ऐसे उद्धर मैच दिक्खने गी आह्न्ने ते उ'नेंगी बड़ा गै शैल मसूस कि अस इद्धर मैच दिखचै बच्चें गी दिखचै कि कि'यां खेढै दे न केह् करै दे केह् नेईं करै दे ते बच्चें गी बी खुशी होंदी जे इन्ने सारे लोक आए दे खेढने गी ते असें हून कुछ करियै दस्सना ओह् बी शैल कि मनै कन्नै गेम खेढदे ते कन्नै जित्तदे बी हैन ते हरदे बी हैन हार जित्त ते चलदी रौंह्दी कोई हारदा ते कोई जित्तदा ऐ ते इ'यै कि साढ़ै लोक बी बड़े दिक्खने गी औंदे इवेंट दिक्खने गी औंदे बड़े खुश होंदे लोक कि साढ़ै इद्धओह् स्टेडियम ऐ ते अस जाचै दिक्खने गी जाह्चै शैल मजे लैचै ते बस